हेलो

घूमए बला छै बहुत जगह छै से कन्ने घूमए लऽ चाहैत छहो हमरा हमरा गाममे तऽ घूमए फिरै बला भी जगह सही छै बातबरण भी सही छै खाना पीनामे तऽ यहाँ पर लिट्टी चोखा फेमस छै आरो छै देहातमे बढ़िआँ बढ़िआँ खाना पीना मिलैत छै भोज भातमे यहाँ ऐबहो तोरा मिठाइ पचरङ्ग के दू चारि पचरङ्गके मिलत ओकर बाद सब्जी मिलत दू तीन रङ्गके पूरी मिलत आओर बहुत किछु छै जे यहाँ छै खाय पीएमे रहए आर खातिर कोइ दिक्कत नहि छै यहाँ सब अपने छथिन कनहु जेबहो तऽ केओ तोरा राखि लेथुन घरमे अइसन दिक्कत नहि छै जे रहबू अथी यहाँ होटल आर नहि खोजऽ पड़तै घूमे खातिर छै जे जी गङ्गा छथिन बगलमे ओकर बाद मंदिल छै यहाँ पे इसकुल छै आसपास घूमे खातिर आओर छै बहुत जे घूमे खातिर भी बढ़िआँ छऽ जगह इधर यहाँ एबहो तोरा घूमे फिरेमे भी कोइ दिक्कत नहि होतऽ गाड़ी घोड़ा भी छै तकलीफ नहि होतऽ रहएके भी छै अपना घर छै रहि सकैत छहो खाना पीनामे कमी नहि होयतै गऽ जेतना दिन तोरा रहि सकैत छहु कोइ दिक्कत बला नहि होयतै कहिआ आबेके प्लान बना रहले हो हूँ कपड़ा लै लिहो दू चारि रङ्गके दू चारि गो हूँ